کھانوں کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں مختلف طرح کے پکوان ہوتے ہیں جیسے دال چاول ہو گیا بریانی گوشت قورمہ یا اور بہت سارے پکوان ہوتے ہیں تو میرا سب سے اچھا تجربہ ہے وہ دال چاول کے ساتھ ہے کیونکہ اس کے بنانے میں بہت زیادہ آسانی ہے بہت زیادہ وقت نہیں لگتا اور جلدی سے یہ ہو بھی جاتا ہے اور میری زندگی کا جو سب سے اہم تجربہ ہے جس کھانے کو بنانے میں وہ مجھے سب سے زیادہ مشکل کام لگتا ہے جس کھانے کو بنانے میں وہ ہے قورمہ بنانا کیونکہ اس کو بنانے میں جو ہے بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے بہت زیادہ وقت درکار ہوتا ہے بہت زیادہ مسالے مرچ اور بہت زیادہ ایسی قسمیں لگتی ہیں اور اس کے ذریعے سے جو ہے بہت زیادہ پریشانی لاحق ہوتی ہے یہ ہے میرا تجربہ مشکل تجربہ جو ہے سب سے زیادہ مشکل کام جس کھانے کو بنانے میں ہے وہ اسی کے ساتھ ہے